हॅलो गोल्ड फीश हॉटेल न्हय म्हाका धा ते बारा लोकांच्या जेवणाची ऑर्डर दिवपाची आसा हें जेवण म्हाका फाल्यां रातचें सात वरां मेरेन पावपाक जाय तळिल्लो विसवण तळिल्लीं चार पापलेटां फ्रायड रायस सुंगटांचें सय घालून केल्लें हुमण कालवांचें सुकें तिसऱ्यांचें सुकें मोटी सुंगटां तळून चिक्कन लॉलिपॉप आनी मटन सुखा तशेंच एक लिमका आनी एक कोक हांच्यो दोन लिटराच्यो बाटल्यो हें सगळें जेवण तुमी पैगीण महालवाड्याचेर सदानंद प्रभुदेसाय हांगेर पावोवपाचें आसात ताचो नामो घर नंबर तीनशे दोन सदानंद देसाय महालवाडो पैंगीण फोन नंबर णव सात शून्य तीन सात शून्य तीन आठ सात आठ बील म्हाका मोबायलाचेर धाडात हांव फाल्यां सकाळी येवन फारीक करतां